हेलो नमस्कार सर सर अब में प्रकाश बोल रहा हूँ आप प्रह्लाद जी बोल रहे हें अच्छा वो महादेव फर्नीचर से हँ एक्चुअल्ली में सर मेरे को वो अभी लेटेस्ट फर्नीचर चाहिए था एक तो ये स्टडी टेबल जो एकदम मोडर्न टाइप की अच्छा मिल जाती है न वो फोल्ड भी हो जाती हे ताकि जगह भी नही घेरती है कितने कितना कैसे हैं कैसी की है सर

फिर भी एक फिर भी एक बार लमसम आइडीया बता दो आप अच्छा और एक ये डाईनिंग टेबल भी चाहिए थी जो फोलडींग टाइप में मिल जाए तो अच्छा उन उसका क्या प्राइस है सर अच्छा ये आपकी सोप है कहाँ पड़ती है जयपुर के अंदर हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर फिर है न में कल दिन में आऊँगा फिर यह सामान ले कर जाना है ओ ओके ओके ठीक है ठीक है सर